ہاں آج کل دکانوں میں تو ہر چیز ملتی ہے پہلے تو پینٹنگ وغیرہ سب ملتے تھے پر عمدہ کوالٹی نہیں رہتی تھی اب آن لائن کا جب زمانہ آیا ہے اس میں سب چیزیں اچھے سے اچھے کوالٹی کے مل رہے ہیں کلرس کی تو کیا بات کریں دیکھ کے سمجھ کے منگا سکتے ہیں اور اپنے بجٹ کے حساب سے منگا سکتے ہیں

آن لائن آڈر سے دنیا میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے گھر بیٹھے ہر چیز منگا لیتے ہیں آن لائن سے